हैलो बस ठीक तुस सनाओ हंजीे उस दिन बमार होई गेदे हे तां नेईं हे आए दे

मेरे ग्रां च घर गै बड़े घट्ट न इक दौं घर न ओह् कम्म काज करने गी बाह्रै गी चली गेदे न कोई उघमपुर चली दा कोई जम्मू चली दा आया नेई वोट देने गी ना हांं कुछ नेंई ऐ इत्थै सब किश झूठ ऐ साढ़े ग्रां च बडे घट्ट न इक दो घर ना सारे हांजी हंजी नेईं नेईं ऐसा कुछ नेईं ऐ ओह् नेईं करदे ना छूह्त छात कुछ नेईं ऐ अजकल अजकल सारे पढ़े लिखे दे लोक न हूं चक्कर ऐ के मंथन चमैरें ते म्हाशें दे घर बडे़े घट्ट न बेरोजगारी होने दे कारण ओह् अपना घर छोड़ियै कोई उघमपुर चली गेआ कोई जम्मू चली गेदा कम्म दे सिलसले च इसकरी वोट देने गी नेईं आई सके

बस के'ह्दे बारे च सनाचे तुसें गी खुद ही होई आइयां कोई दौं म्हीने पैहलें हंजी दबारा होनी हून च'ऊं सालें बाद हूं ओह् ते उस बैल्ले तक बड़ा किश बदली जाना हून गै बदली गेदा रोड कनेक्टिविटी होई गेदी लोक मते सारे लोक पढ़ा दे पैह्लें रोड नेईं हे डिस्पैन्सरी नेईं हि'यां स्कूल च इंफ्रास्ट्रक्चर नेई हा पैहलें कोला काफी हद तक अच्छा होई गेदा हा उमीद है कि चार साल दे बाद होर अच्छा होई जाह्ग शुक्रिया शुक्रिया